جی ہاں لاؤ بہت ساری لائبریری ہیں جہاں میں میں نے وزٹ کرا اور جو ایک مشہور لائبریری ہے وہ مولانا آزاد لائبریری ہے وہاں پہ جا کے وزٹ کرا وہاں پڑھا کرتے ہیں ہم لوگ اور ایک میرے خود کی ذاتی لائبریری ہے میرے گھر کے اندر جو کہ چھوٹی سی جگہ پہ میں نے اپنی بکس وغیرہ کو رکھ رکھا ہے اور میں سکون سے پڑھتی ہوں اور کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتا میں نے اپنی ایک لائبریری بنا رکھی ہے اور مولانا آزاد لائبریری ہے جیسے کہ اور میں نے خوابوں کی جو لائبریری ہے وہ میں اِس طریقے سے بنانا چاہتی ہوں جیسے کہ مولانا آزاد لائبریری ہے اور بہت سی اور ایسی لائبریری جس میں بہت ساری کتابیں ہوں اور اتنا زیادہ اُس میں جگہ دی دیجیے اور بیچ میں اتنی جگہ دی جائے جیسے کہ اسٹوڈنٹ وغیرہ کو بہت زیادہ مدد ملے میری خوابوں کی لائبریری ایسی ہے کہ سب لوگ آئیں اُس میں بیٹھیں اور پڑھیں اور مُفت ساری کتابیں جن کی وہ ضرورت ہے وہ اُنہیں لے جائے اور میں اپنی لائبریری کو بہت زیادہ اچھی بنانا چاہتی ہوں جیسے کہ مولانا آزاد لائبریری انتی بڑی لائبریری اور اتنی ساری بُکیں ہیں بس وہی میری ایک خوابوں کی لائبریری ہے جو کہ میں اپنی ذاتی بنانا چاہتی ہوں